ہندوستان کی تاریخ بہت وسیع اور طویل ہے لیکن میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں ہندوستان کی تاریخ کا آغاز قدیم زمانے میں ہوا جب اس میں مختلف فرہنگیں اور سلسلے قائم ہوئے مغل امپائر کے زمانے میں بھارت میں بہترین فنون فلسلفے ادب اور معمار کی تعلیم رہی اٹھارہ سو ستاون کی بڑی بھارتی آزادی تحریک نے برطانوی راج کے خلاف ایک اہم قدم رکھا لیکن ہار ملی انیس سو سینتالیس میں برطانوی راج کے بعد ہندوستان میں دو مستقل ملکوں کی تشکیل ہوئی بھارت اور پاکستان یہ تاریخی لمحے جو ہندوستان کی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں موریہ سلسلے کے زمانے میں اشوک کا ایک بڑا حکومتی اصلاحی منصوبہ تھا جس نے اشوک کے دور کو دھرم اشوک کے نام سے یاد گار بنایا قدیم بھارتی فلسفے میں عظیم فقرے علمے منطق اور اخلاقیات اور معنوں ترجیح کی مغل امپائر کے تحت اردو زبان کی ادبیت اور موسیقی میں ترقی ہوئی جس نے رکن اور شمالی بھارت کے مابین رابطے کو بڑھایا تحریکِ آزادی میں اہم لیڈروں کے نام درج ذیل میں بتانا چاہوں گا محمد علی جناح پاکستان کے قائد اعظم اورتحریکِ آزادی کے پر امن رہنما تھے جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیرِ اعظم اور تحریکِ آزادی کے مشن کے اہم لیڈر ہیں سبھاش چندر بوس تحریکِ آزادی کے سردار اور جوانوں کے رہنما رانی گدی جنوبی بھارت کی تحریکِ آزادی کی فرار رہنما تھی بھگت سنگھ بھارت کے اہم تحریکِ آزادی رہنما چندر شیکھر آزاد تحریکِ آزادی کے رہنما اور بھارت کے دوسرے وزیرِ اعظم یہ بس تھوڑی سی مثالیں ہیں کیونکہ تحریکِ آزادی میں بہت ساری عوامی رہنماؤں نے مل کر مختلف طریقے سے مختلف امور کی رہبری کی تھی اور میرے پسندیدہ جواہر لال نہرو ہیں جواہر لال نہرو بھارتی سیاست داں اور علماء انگیٹی کے قائد تھے جنہوں نے بھارت کی آزادی کی مبارک باد دی اور پہلے وزیرِ اعظم بنے انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر بھارتی آزادی سنگھرش کو رہبری دی اور برطانوی راج کے خلاف جدید غیرانسانیت کے نام اشکال کی مخالفت کیا